हँ हेलो हँ कहलहुँ हँ जे हमरा मशरुमके खेती करऽके अछि अहाँ हँ अहाँ किसान छी अहाँ तऽ बहुत खेती कऽ रहल छी तऽ अहाँकेँ सभ जानकारी अछि आ हम ई हँ हम हमरा नहि एहि बातके जानकारी अछि तऽ सुनैत छी जे एहिमे बहुत आमदनी छै तऽ हमहुँ खेती करऽ चाहैत छी तऽ कनिका अहाँ अपन जानकारी दितहुँ जे केना केना मशरुमके खेती कैल जाइत छै हँ आ ओहिमे केना केना कोन व्यवस्था छै केना होइत छै की होइत छै ई सभ हमरो जानकारी होएत तऽ हमहुँ सोचैत छी जे हमहुँ मशरुमके खेती करी जे एहि से कनिका विशेष आमदनी आएत

हूँ हूँ हूँ

हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

हूँ

तखन हमरा कहऽके मतलब अछि जे उपजा बढ़िआँ होइत छै तऽ तऽ सरकार तरफसँ एहि पर लोनो भेट सकैत छै खेती करऽके लेल ठीक छै